असां मां त घर जो मसालो विझंदी आहियां जीअं त असां थोरो भाॼी ठाहिणु महिल असां पंहिंजो मां त थोरो भुनियलु जीरो विझी वठंदी आहियां ऐं थोरो सो गर्मु मसालो उन सां बि सवादु बढ़िया अची वेंदो आहे भाॼीअ में पर मां पंहिंजो अलॻि सां थोरो मसालो कुटी विझंदी आहियां जीअं त लोंग थी विया लोंग ॿ टे लोंग विझंदी आहियां ॿ टे कारा मिर्च टे सॼो पहले मां मसालो ठाहे रखंदी आहियां न थोरा लोंग विझी करे थोरा कारा मिर्च पर मां अदरक थूम अदरक जी पेस्ट बि विझंदी आहियां हुनसां सवादु इलाही बढ़िया ईंदो आहे तव्हां कंहिं बि भाॼीअ में थूम अदरक जी पेस्ट विझंदो हुन सां तव्हांजो रोटीअ जो भाॼीअ जो सवादु डबल थी वेंदव ओर इहो मसालो थोरो सो तव्हां कुटे करे विझिजो जेको कारा मिर्च थी विया लोंग थी वियो थोरी सी इलायची पाउडर थी वियो मां त इलायची पाउडर कंहिं माण्हू त न विझंदा आहिनि लेकिन मां मसाले में कुटे करे वठंदी आहियां और अजवाइन थी वई अजवाइन वग़ैरह इहे सभु मां कुटे करे और पूरो मसालो पूरो इहो थोरो सो विझी रखंदी आहियां ओर गर्मु मसालो थोरो सो विझी वठो और थोरो सो भुनियल जीरो विझी वठो हिननि सभिनी खे थोरो विझण सां सवादु थोरो डबल थी वेंदो आहे और कारा मिर्च विझण सां थोरो भाॼीअ में टेस्ट अची वेंदो आहे मां त हर कंहिं भाॼीअ में अजवाइन और कारा मिर्च थोरा सां विझंदा आहियूं हुन सां तव्हांजो सवादु रोटीअ जो डबल थी वेंदो भाॼी बढ़िया ठहंदी आहे हुन सां